میرے پاس ایک چارجر تھا تو وہ چارجر خراب ہوگیا تھا کافی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ ایک چارجر لے آؤں لیکن یہ ہے کہ پڑھائی کے وجہ سے چارجر لا نہیں پاتا تھا کبھی انگلش کے کوچنگ میں چلے جاتے تھے کبھی دوسری کلاس میں ہیں تو کبھی دوسری کلاس میں تو اس وجہ سے کبھی اسکول وغیرہ اور مدرسہ وغیرہ جانا ہوتا تھا اس لیے میں چارجر لا نہیں پارہا تھا تو کافی دنوں کے بعد میرا ایک دوست ملا میں اس سے چارجر کے بارے میں پوچھا بھائی کوئی ایسا دوکان ہے جہاں چارجر مل جائے کوئی اچّھی سی تو انہوں نے بتایا ہاں بھائی ایک دوکان تو ہے لیکن آپ اس دوکان پہ جا کے ہمارے بارے میں بتا دینا اور کہنا بھائی صاحب نے کہا ہے کہ ایک چارجر دکھا دو اسے تو میں نے ایک چارجر لیا پھر میں نے اسے گھر لایا تو فون میں لگایا تو بہت اچّھا چارج ہوا مطلب جلدی ہوگیا چارج اور کیا کہتا ہے چارجر کا جو کوالٹی ہے مجھے بہت پسند آیا اور چارجر بھی ماشاء اللّہ سے بہت اچّھا تھا اور چارجر مجھے بہت اچّھا لگا کیونکہ میں اور بھی چارجر لایا تھا اس کے مقابلہ میں یہ چارجر بڑھیا تھا کیونکہ اس کی کوالٹی بھی بہت اچّھی تھی اور چارج بھی جلدی کردیتا تھا اور کیا کہتا ہے کہ بہت ہی جلدی چارج کردیتا تھا یہ چارجر اور بہت ہی اچّھا لگا مجھے یہ چارجر